हम दोपहर के खाने में अक्सर दाल चावल रोटी सब्जी बनाते हैं सब्जी जैसे आलू की हुई आलू गोभी की सब्जी हुई उसे हम लोग आलू गोभी की सब्जी ऐसे बनाते हैं जैसे गोभी को हम फ्राई करके निकाल लेते हैं और आलू का तड़का दे देते हैं उसे जब आलू पक जाता है तो उसे मसाले भून लेते हैं मसाले भूनने के बाद हम टमाटर डाल देते हैं टमाटर जब हो जाता है तो उसमें फ्राई किया हुआ गोभी डालके और उसे फिर मसाले डालके रसा ग्रेवी बनाने के लिए मसाले डालके पानी डाल देते हैं थोड़ा सा उससे ग्रेवी तैयार हो जाती है और दाल बनाते हैं दाल हम लोग जीरे से हैं हम फ्राई करते हैं और उसके बाद दाल चावल रोटी बन जाती है दोपहर के खाने में हम लोग यही सब खाते हैं कभी कढ़ी ऊढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी के लिए हम लोग पहले वो आम भाषा में मोछे बोला जाता है उसे हम लोग छान लेते हैं बनाकर सुखा थोड़ा सा पेस्ट सूखा छान के तो उसे फ्राई करके जब हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम तड़का देते हैं मेथी का लहसुन का तड़का देखकर के फिर उसके बाद बेसन को घोल बना के उसमें डाल देते हैं जब बेसन पकने लगता है तो उसमें फ्राई की हुई मोछे जो बोलते हैं उसे हम लोग डाल देते हैं डालने के बाद जब वो पक जाता है तो खाना तैयार हो जाता है दाल और रोटी और कढ़ी चावल ये दोपहर के खाने में हम लोग कभी कभी खा लेते हैं और खाना और कभी कभी हम लोग आलू के पराठे बनाते हैं आलू के पराठे के लिए आलू को हम लोग उबाल लेते हैं उसके बाद जीरे से फ्राई करके आलू को हल्का सा फ्राई कर देते हैं उसे फ्राई करके फिर आटे की आटे में लोई बनाके उसमें गोल गोल पेठी भर देते हैं भरने के बाद हम लोग पूरी बना लेते हैं पूरी हो गया पराठा हो गया आलू का आलू के पराठे और सब्जी से हम लोग कभी दोपहर को आलू के पराठे और सब्जी खाते हैं कभी मेथी के पराठे बनाते हैं मेथी के पराठे के लिए हम लोग मेथी को बारीक काट लेते हैं काट के उसे आटे में जीरा और ये कलौंजी वाला डालके मसाला उसमें मिलाके उसे पराठा तैयार करते हैं कभी पराठे और अचार खा लेते हैं कभी हम लोग पराठे और सब्जी खाते हैं अगर मेथी के पराठे के साथ सादी सब्जी रहती है आलू और हरी मटर की तो टेस्ट अच्छा लगता है हरी मटर और आलू की सब्जी बहुत टेस्टी होती है और कभी कभी हम लोग दोपहर के खाने में पोहा भी बना लेते हैं पोहा बनाने के लिए पहले मूंगफली फ्राई कर लेते हैं मूंगफली फ्राई करके हम निकाल लेते हैं फिर जीरे का तड़का देके मटर फ्राई करते हैं मटर फ्राई करने के बाद जब मटर अच्छे से फ्राई हो जाता है तो उसमें टमाटर फ्राई कर लेते हैं टमाटर फ्राई करने के बाद फिर उनमें मसाले डाल देते हैं जो मसाला डालना हो जैसे प्याज हुआ लहसुन हुआ और हल्दी हुई धनिया पाउडर हुआ और ये गरम मसाला पाउडर हुआ वो थोड़ा सा डालके फिर उसमें चूड़ा है वो पोहा डाल देते हैं पोहा डाल के फिर उसे अच्छे से बना देते हैं पोहा बहुत टेस्टी होता है खाने में भी अच्छा लगता है और कभी कभी हम लोग ये पकौड़ी ओकौड़ी भी बना लेते हैं नाश्ते में दोपहर के लिए खाने के बाद तो पकौड़ी हम लोग बेसन के कैसे बनाते हैं वो कई तरह की पकौड़ियाँ बनती हैं कभी कभी हम लोग पकौड़ी अगर गोभी के बनानी हो तो गोभी को हल्का सा बॉईल कर ले बॉईल करने के बाद उसका पानी अच्छी तरह निचोड़ दें निचोड़ने के बाद फिर जब पानी उसका जब अपने आप सूख जाए पंखे के नीचे रख दे पानी निथर जाए उसका तो उसे बेसन में मसाले डाल दें पहले बेसन का घोल तैयार करें फिर उसमें जीरा डाल दे जीरा डालने के बाद हल्दी हुआ थोड़ा सा पाउडर हुआ लहसुन पेस्ट हुआ और मिर्चा पेस्ट हुआ ये सब पेस्ट तैयार करके पीस करके पेस्ट तैयार कर ले थोड़ा सा हरा धनिया अगर उसमें आप बारीक आप काट कर डाल देंगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है वह ऐसे हम बनाते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है तो हम बता रहे हैं हरा धनिया अगर थोड़ा सा काट के डाल देंगे तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा जब ये पेस्ट पूरा सब चीज मिलाने के बाद तैयार जाए तो उसमें गोभी मिलकर घुमा घुमा के उसमें लपेट के फिर आप तेल में डाल देंगे तो अच्छे से पकौड़े तैयार हो जाते हैं और गोभी के पकौड़े के साथ हरी मिर्च अगर आप खड़ी हरी मिर्च उसे थोड़ा से चीरा मार के उसके अंदर थोड़े से बेसन के मसाले और बेसन लपेट के फ्राई करेंगे तो वो बहुत टेस्टी होता है हम लोग ऐसे ही बनाते हैं